हेल' हेल' सोरमोनलाय औ सोरमोनलाय ए

ए बिदिया जेनेबा जोङो मेलेरिया बेरामा दानि बोथोराव जागासिनो बेनिखायनो जोङो सोब समाय बिदि न' खाथि खालायाव बे दै जमा जानायफोरखौ जेनेबा नालाखौ बानायनानै होनांगौ साफा दोननांगौ ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्राव साखोन सिखोनै बिदिनो खोबनानै दोननांगौ ओमफ्राय फायखानाफ्राव हाबबा जोङो साबुनजों आखाइखौ सुनांगौ सोब समाय उन्दुनाय बेलायावबो जों मुसारि खोङाबा उन्दुनो नाङा बिदिनो हायोबा थामफै मुलिफोरखौ सारनानै ला न' उसुंफोरखौ ओमफ्राय जों सोब समाय साब'दानै था दे जानाय लों औ औ माबा जानाय लोंनायाव सोब सोमाय साब'दानै जा खारन जोङो खोबनानै जानांगौ सोब सोमाय ओमफ्राय लोंनायाव जोङो दैखौ गुदुं खालायनानै लोंनांगौ दे बिदि दैखौ माबा फुदुंनानै बिदि एसे दुंब्रुद खालामनानै खोबनानै दोन ओमफ्राय बेखौ लोंबाय था ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा संनाय खावनायफ्रा गुसु जाबा जानाङा गरम गुदुं गुदुंनो जा ओमफ्राय बिदिनो न'फ्रावबो साखोन सिखोन दोननांगौ आरो सिफोरा बिदिनो जानला मोनला दोननाङा आरो न' खाथि खालाफ्रा हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ साफा खालामनांगौ साफा खालायनानै दोननांगौ बिदिनो न'फोर साब सिखन गावनि जानाय लोंनायाव साब सिखनबा जोंनि मेलेरिया निफ्राय बासायनानै थानो हायो आरो ओमफ्राय जुदि लोमजानाय मोनदोंबा बिदि खाथि खालानि लोमजानायखौ जेनेबा नोंसोरनि न'खरावबो लोमजानाय बायदि मोनदोंबा डक्ट'र नाव थांदे खाथि खालानि बे पि ऐत्स सि हस्पिटाल फ्राव थां नङाबा जोङो गावनि देहानि थाखाय बिदि न'आव थाफाबाय थायोबा जोंनि उनाव माबा जागोन आरो दिगदार जागोन बिदि लाबाय दाथा दे दासान्दि दिनआबो बिदिनो गरम थान्दा गरम थान्दा बेनिखायनो बे मेलेरिया जासाव गासिनो बेनिखायनो बिथोन होबाय आं हस्पिटाल फ्राव थांनानै बिदि ब्लाड टेस्ट फोरखौ खालामनानै नाय ओमफ्राय मुलिफोरखौ मोजाङै मोजां डक्ट'र फ्रा जेरै बिथोन होयो बिदिनो नायनानै मुलिफोरखौ लों ओमफ्राय सोब समाय साफायै था साब सिखोनै था बेखौनो बिथोन होबाय आं दे औ दे औ औ औ औ दे दे दे दे